आंखौ मिनिहोनो हानाय मोनसे बिजाबनि मुङा मोनसे कन्टेना पिसद स्त्रिम आरो मोनसेया जाबाय सक्रेटिष मानो होनब्ला सक्रेटिष खौ मानसिफ्रा नायनानै जेरै जों फरायनायाव मोदों मानसिफ्राथ' मिनियोमोन बेखौ गाहाय आरो मोदोम गिदिर गन्थं गुवार होननानै बेखौ जंखायोमोन बेवहाय जों फरायनानै एसेब्लाबो सल'नि माबाखौ मिथिनानै जों एसे मिनिनाय माबाखौ जों मोनदों आरो मोनसेया पेसप स्त्रिम दिरुं मोनसेखौनो सिलायलायनाय जे बे दुरुंखौ माहाय बाहायगोन बिनि मोनसे मिनिथाव माबाया बेवहाय हाबनानै दं बेखौ जों फरायनानै बे कन्थेनखौ जों नामखौ मिथियो